हम चिचौड़ा गाँव का निवासी गाजीपुर ज़िले का हूँ मैं बग खे खेती गेहूँ का करते है हा मक गेहूँ का खेती को कैसे करते हैं गेहूँ नवम्बर के खे नवम्बर माह में बुआई की जाती है पहले पहले खेती में गेहूँ की खेती में बेंगा डालते हैं उसके बाद उसके बाद पंद्रह बीस दिन के बाद पंद्रह दिन के बाद फिर सिंचाई करते हैं सिंचाई करने के बाद फिर खाद पानी खाद खा खाद डालते हैं खाद डालने के बाद फिर दूसरा पानी गेहूँ का पा दू दूसरा पानी पाचीस दिन के अंदर पाचीस दिन के अंदर फिर दूसरा पानी देते हैं तीसरा पानी तीसरा पानी में गेहूँ का पक जाता है उसके बाद धान की खेती कैसे जाती कैसे की जाती है धान की खेती में धान की खेती में पहले बेंगा डालते हैं बेंगा डालने के बाद जब पौधा बड़ा हो जाता है त उचके रोपनी उतके रोपनी के लिए मतलब खेत में पानी लग के लगता है तो उसमें रोपनी की जाती है रोपनी करने के बाद फिर खाद पा खाद यूरिया डाई यूरिया आदि हम लोग डालते हैं और दिसम नवम्बर दिसम्बर माह में मतलब धान की धान की फसल पक जाती है और उतको हम हम लोग पितवा पिच फिचवाते हैं और इसके बाद गर्मी के माह में मार्त महीने में हम लोग हम लोग करैला लौकी चारकुटिया पालक आदि आदि लगाते हैं और कैसे लगाते हैं माटी को भुरभुरी कर कर सबको बीया एक एक करके डालते हैं डालने के बाद फिर उथमें कि त पौधा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा दवाई दवाई उथ पर छिरिक कर हम लोग थिर छिरिकते हैं छिरिकने के बाद वो फल फल लेता है फल में जैसे करैल जैसे फल फरता है तो करैली और लौकी नेनुआ आज गर मतलब गर्मी के मौसम में भी फलता रहता है और उसके बाद हम लोग फूल फूल लग फूल जैसे गेंदा गुलाब गुलाब चमेली आदि पौधों को लगाते हैं और फूलों को भी मतलब कि गड्ढा खन कर अलग अलग कर मतलब बीजों से गेंद का बीज गुलाब का पौ पौधा और चमेली उमेली आदि का हम लोग पौधा लगाते हैं पौधा लगाते हैं और हम लोग अपनी पत अपनी परिवार के चहित हम लोग इची चे रुचि लेते है खेती खेती में हम लोग गेहूँ चावल और धान फूल और फल फूल आदि सब हम लोग खेती करते हैं करते हैं और हम लोग इस हमलोग खेती में ही रुचि है